हो प्रश्न सामकोच कठीण जी आमची तरणी पिळगी आनी पोरणी पिळगी हातूंत भितर जमीन आसमानाचो फरक आसा जी आमची पोरणी पिळगी आशिल्ली ती पोरणी पिळगी खऱ्या अर्थान जीवन जगताली तें जीवन जगता आसतना टारगेट एम एण्ड ओबजेक्टीव पोजीशन पद सक्सेसफूल सक्सेस इंटेंशन एम एण्ड ओबजेक्टीव अश्यो गजाली तांच्या जिवनाक नाशिल्ल्यो जशी रात येता तसो दीस वयता आनी वर्स जशें चक्रांत येयत रावता तें सगळें वर्सां दीस म्हणजेच एकंदरीत जें जीवन आसा तें जीवन बऱ्या तरेन कशें जगतले हाचो विचार चलतालो पूण आयज परिस्थिती इतली वेगळी जाल्या की सगळ्यो गजाल्यो कंम्प्युटरायज जाल्या टॅक्नीकल जाल्या डिजीटल लायफ जालां आनी हें सगळें जाता आसतनाच आयची पिळगी जी आसा ती मेन ओबजेक्टीव टारगेट इंटेंशन सक्सेस एम एण्ड ओबजेक्टीव पद पदुशन अशे वेगवेगळे कनसेप्ट तयार जाल्या आनी त्या वेगवेगळ्या कन्सेप्टांतल्यान आतां जगपा खातीर ट्राय करता पूण हें जगणें इतकें तांचे खातीर कठीण आसा की दर एकलो तकली फोडून घेता आनी तांचें जीवन म्हणल्यार एक तांच्यांनी प्रेशर कूकर अशें करून घेतलां आनी दर दिसाक आपल्या जिवनाचें इतलें प्रेशर आनी इतलें टेंशनां तांच्यांनी स्वता हाडून घेतला की तें जीवन काय प्रेशर कूकर असो मोठो प्रश्न आतां ह्या दोनी पिळग्यांतलो एक समान गाबो कितें हो सोदपा खातीर स्पेशल आनी खास करून सोद घेवचो पडटलो किंवा आयच्या काळांत तसो हो एक संशोधनाचो विशय अशें म्हणल्यार हरकत ना कारण ह्या पिळगे आनी पोरन्या पिळगे दोनीच्या मदल्या समान अशी गजाल तशी पळोवपाक गेल्यार आतां कांयच उरली ना अशी दिसता पूण कांय कांय कडेन आपलें पोरणें आसा तें सांबाळूंक जाय आपलें ट्रेडीशन आसा तें सांबाळूंक जाय आपलो नेचर आसा तो सांबाळूंक जाय ओल्ड इज गोल्ड नेच्युरेलिटी इज रियेलिटी अशा विचारांचे कांय लोक आतां आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन नव्या स्वरुपान नव्या कन्सेप्टान नव्या संकल्पनेन मुखार येता आनी हीच गजाल साम्य आसा अशें आमकां म्हणचें पडटलें